आमचे टॉयलेटीची मातशी फॅसिलिटीज इम्प्रूव सारके करपाक जाय कारण आमचे वॉशरूम जे स्टुडंट्साचे वॉशरूम आसता ते मातशे बुरशे आसता आतां जशी चेडवां चेडवांक भायर भितर जाता म्हणजे पिरियड्स बी जाता तेन्ना ती पॅड्स काडटा आनी हांगा थंय उडयता ते मातशें बुरशेपणा दिसता न्हू आनी थोडी मुतात हागतात पूण फ्लॅश मारिना ते बरें दिसना मागीर दुसरो कोण वयता तेका यूज कर वापरपाक टॉयलेट वॉशरूम सो ते खातीर ती मातशी फेसिलिटी मातशी इम्प्रूव करपाक पडटली